میں جس پروڈکٹ کے بارے میں ریویو دینا چاہتا ہوں وہ ہے چارجر میں نے گزشتہ دنوں فلپکارٹ سے ایک چارجر منگایا تھا اور وہ چارجر بہت اچھا رہا میں نے ڈھائی سو روپئے کا وہ چارجر مجھے پڑا تھا ڈھائی سو روپئے کا میں نے منگایا تھا اور اس چارجر کی خصوصیت یہ ہے کہ اس چارجر سے میں اپنا فون چارج کرتا ہوں تو میرا فون گرم نہیں ہوتا اور چارجنگ بہت جلدی ہو جاتی ہے میرے فون میں اور تیسری خصوصیت یہ ہے کہ اس کا وائر بھی کافی بڑا ہے جس کی وجہ سے کافی آسانی ہوتی ہے آپ دور رہیں تب بھی کیا نام ہے فون آپ کے پاس ہی رہتا ہے وہ وائر کی وجہ سے اور میں نے اپنے دوستوں کو بھی سجیسٹ کیا اس چارجر کے بارے میں کہ اگر انہیں ضرورت پڑے تو اس چارجر کو کو وہ لوگ بھی استعمال کریں اور دیکھیں کافی اچھا میرا اکسپیریئنس رہا اس کے ساتھ میں اور میں نے کئی سارے لوگوں کو بعد میں سجیسٹ بھی کیا تو اوور آل میرا اچھا اکسپیریئنس رہا اس چارجر کے ساتھ تھینک یو